हमर मिथिलामे कला आओर शिल्पके बहुत अधिक महत्व अछि जहाँ तक कलाके बात अछि हमर मिथिलामे एगो मिथिला पेन्टिङ्गके नामसँ प्रसिद्ध अछि जे बहुत ही नीक अछि आओर बहुत प्रकारके भगवान भऽ गेलथि या कोनो देवी देवता भऽ गेलथि या कोनो आदमीके चित्र बनेनाइ भेलथि तऽ बहुत नीक तरहसँ बहुत नीक तरहसँ ओहिमे बनाएल जाइत अछि जहाँ तक बात छै ओहि लोकके सोशल मीडिआ या प्लेटफार्मपर कोना मदति कएल जाइ छै तऽ हुनकर लेल एक प्लेटफार्म बनाएल जाइत छनि आओर क्षेत्रमे लगभग लगभग ओहिके लेल प्रचार प्रसार सेहो कएल जाइत छथि जे ई चित्र देखिऔ ई देखिऔ ओ देखिऔ ई शिल्प आओर ई कलाके प्रदर्शनके लेल हम अहाँके बसपर सेहो किछु पेन्टिङ्ग कएल मिथिला पेन्टिङ्ग कएल जाइत अछि जाहिसँ हुनकर प्रचार प्रसार आओर बढ़ै रेलवे स्टेशन भऽ गेल ओतहु कएल जाइ छै आओर विभिन्न प्रकारके जगहपर ई चीज करल जाइत अछि ई कलाकृतिके यूट्यूब चैनलपर सेहो रहैत रहै छथिन हुनकर फॉलो कऽ कऽ कोना कोना बनाओल जाइ छै आओर कोना कोना कएल जाइ छै एगो हमर दीदी छथिन गीताञ्जलि दीदी ओ भी मिथिला पेन्टिङ्गके जे बहुत ही अच्छा कलाकार छथिन बहुत ही बढ़िआँ कला बहुत नीक बनबै छथिन आओर हुनकर विभिन्न प्रकारके नीक नीक आओर कला मतलब नीक नीक चित्र बनाकऽ ओ सोशल मीडिआपर दै छथिन ओहिसँ आओर लोक अधिक जागरूक होइत अछि